हेलो की सब्जी लएके छै घिवड़ा छै घीबही छै भिन्डी छै भिन्डी हइ बीस रूपए किलो हाँ ताजा भिन्डी ताजा हइ आओर घिवड़ा भी ताजा हइ आओर घीबही भी ताजा हइ झिगनी हइ चालीस रूपए घेबड़ा हइ तीस रूपए भिन्डी हइ बीस रुपे छै आज बला छै फ्रेश बोलली ने अहाँके फ्रेश हइ ओएह घेबड़ा पच्चीस रुपे हो जाय तीस रुपे होय तऽ आ अहाँके लेबे के की सब नहि तीनेटा सब्जी हइ हमरा पास

अहाँके की लेबेके छै आ कल हो जेतै पावनि के शब्जी के के लेबयके हइ केतना लेबयके हइ अहाँके हम भिन्डी घिबड़ा आ झिंगनी दए सकै छी आलू पियाज अहाँके नहि दे सकै छी अहाँ आलू पियाज दोसर जगहसँ खरीद लेबै ने हाँ कितना चाही हाँ दश किलो सब चीज जाहिमे कि भिन्डी आओर घिवड़ा आ झिग्नी झिग्नी आ भिन्डी ठीक हइ कल्हे हम अहाँकेँ दे देब ठीक हइ तऽ कहाँ पहुँचऽ पहुँचा देब हम अपने कहाँ पहुँचाबैके हइ आ की नाओ छी नाना कऽ ओ अहाँ आ पैसा कहाँ दे देबू वही पर दे देबै आज वही पर देब अहाँकेँ घर पर कोन कोन हऽ से कोन ले लेत हम पहुँचाबे जाएम तऽ हाँ अहाँके अहाँके सब्जीके भोज बनाबैके छै की लोग सब आबए बला छै

आ अच्छे तजाबला सब्जी हम अहाँकेँ दश किलो अथी घिउरा आ कडे दू किलो भिन्डी कहली हे आ झिग्नी झिगली एक किलो ठीक हइ तऽ हम कल्हे सब पैसा दे देबै अपना पर जे घरे अहाँ कऽ ले के हुए ओकरा से हम पैसा ले लेबै आ सामन अहाँकेँ दे जाएब ठीक बानी ने हूँ ठीक बानी ठीक बानी रखऽ तनी ठीक